असांजे सिंधी कम्यूनिटीव में जाम कुझु खाधे जूं शयूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि

पंहिंजे पारंपरिक व्यवहार सां ॾिसंदासी त जीअं हाणे थधिड़ी आहीं त थधिड़ी ॾींहुं असां थधो पचाईंदा आहियूं थधो माना हिकु ॾींहुं पहिरीं जेको खाधो ठायो वेंदो आहे ऐं ॿिए ॾींहुं ते खा खायो वेंदो आहे हुनखे चइबो आहे थधिड़ी प्लस लाल लोई जा रोट पचाईंदा आहियूं होलीअ में रोट पचाईंदा आहियूं महालक्ष्मीअ में जॾहिं सॻिड़ा छोड़ींदा आहियूं त तेॾी महिल ॻच ऐं महालक्ष्मीअ जा रोट तरींदा आहियूं उहे ॾाढा स्वादिष्ट हूंदा आहिनि खाइण में बि ॾाढा वणंदा आहिनि असांजी जाम कुझु परंपराऊं आहिनि जेकी परंपराऊं खे पूरो करण लाइ असां खाधे खे तमामु घणो महत्वु ॾींदा आहियूं जीअं सेसाऊं खुंभ ईंदो आहे त असांजे घर में जेके जेतिरा बि छोकिरा माना मेल्स हूंदा आहिनि उन्हनि जा असां व्यंजन असांजा वॾा जेके आहिनि व्यंजन ठाहे वेंदा आहिनि जीअं अगरि कंहिं ॿार जो पकोड़ा आहे पेड़ा आहे त हुनजे हिसाबु सां असां उहे शयूं उन खुंभ यानी सेसाऊं ॾींहुं घुराईंदा आहियूं या अगरि घर में ठाहे सघंदा आहियूं उहे शयूं ठाहिण जूं आहिनि त असां घर में उहे ठाहींदा आहियूं ऐं जॾहिं महादेव जो सॻड़ो छोणींदा आहियूं त साई भाॼी तांहिरी हुन में बि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि के जूअरि जो सॻड़ो छोणींदा आहिनि कंहिं कणिक जो सॻड़ो छोणींदा आहिनि त जेको कणिक जो सॻड़ो छोणींदा आहिनि उहे साई भाॼी तांहिरी ठाहींदा आहिनि प्लस चांवरनि जा ढोढा जूअरि जा ढोढा ई सभु असां पंहिंजी परंपराऊं खे पूरो करण लाइ इहे खाधा ठाहींदा आहियूं हिन खां अलावा असांजे घरनि में जेके रेग्युलर असां सिंधी खाधे जा ॾाढा शौक़ीनु हूंदा आयूं असांजे घरनि में दाल पकवान साई भाॼी भुॻा चांवर तरियल पटाटा असां पापड़ पकोड़नि मिर्चाई पकोड़ा ॾहीं कोकी बिहु कचालू इन्हनि जा त ॾाढा शौक़ीनु आहियूं ऐं इहे सभ असांजे घरनि में लॻिभॻि रेग्युलर बेसिस ते ई ठहंदा आहिनि